हैलो आहो आहो मोहिनी बोल्ला नी अच्छा अच्छा आं लेई जाह्गी लेई जाह्गी रुको तुस किन्ने बंदे थुआढ़े कन्नै ठीक ऐ तुस कुत्थें खड़ोते दे भला ते तुसें जाना कुत्थें मेन कठुआ जाना कुत्थें भला ठीक ऐ खड़ो खड़ोवो भी कोई दौ ज्हार लग्गी जाना ऐ चलो तुस पंदरां सौ देई ओड़ेओ आं सब किश कराई देगे तुसें ई भी आं सब किश पंदरां सौ बिच गै होई जाह्ग आं ठीक ठीक ऐ